हैलो एमेजॉन मां च पंज छह ॾींहुं पहिरीं चादरुनि जो हिकिड़ो ऑडर विधो हो एमेजॉन ते त अॾु मूंखे मिलियो आहिनि उहे चादरूं ऐं मां उन्हनि खे विछाए करे ॾिठो त उहे चादरूं ॾाढियूं सुठियूं आयूं आहिनि ऐं उन्हनि जो कपिड़ो बि ॾाढो सुठो आयो आहे जाम कम बि ॾाढो सुठो कयल आहे ऐं फिटिंग विटिंग बि ॾाढी सुठी तरह सां अ आई आहे चादरुनि ते मां ॿ टे जणनि खे जीअं ॾेखारिंदमि अञा हुननि खे बि वणियूं त मां चारि पंज चादरुनि जो ऑडर ॿियों विझंदमि ऐं हिन में प्रोडक्ट ॾाढो सुठो इन्हनि विधो हो हिन दफ़े ॾाढी महांगियूं बि कोन्हनि के जाम महांगियूं हुजनि उहे बि कोन्हे सस्तियूं सुठियूं चादरूं ऐं उन चादरुनि जे जंहिं हिसाब सां उन्हनि जो अघि हुयो त उन हिसाब सां मूंखे विश्वासु कोन्ह पियो थियो की एतिरो सुठो मैटिरियल ईंदो बि पर ॾाढो सुठो मैटिरियल आयो आहे मूं वटि ऐं मां ॾाढी ख़ुशि आहियां इन्हनि चादरुनि मां इन ऑडर मां त मुंहिंजो मन थियो की मां ॿ टे ॾींहनि में ॿियों चइनि पंज चादरुनि जो ऑडर विझंदमि